खुलुमबाय इसोर आङोहै बोराइजों संसार जानाया आङो थारमाने जनम' गुदि ओइ मासगां बावग्लासुबा होनना बुंनाय जागानि आङो थारमाने बोराइयाहै माब्रैहाय मेगन खेबनानै आंखौ ओइ मालायजों थांफा थांफा नायखोमा नायखोमा फैयो आंथ' मिथिया बे समाव आं सल्ल' बसरिया गथ'मोन मिथिया आं सोर सोर लायामोन आरो बिदि थांखोमाना नायदोंबाबो आं फाथ्था गैयामोन तारमाने आइ आफामोहा बुंबाय ओय जों थानायावनो माबानानै फिसाफोरखौ हाबा होनानै गारलांनि बिमा बिफाया मिसेब लांबाला सोर गथायगोन सोर होगोन सोर बिया बार' होगोन होन्नानै बुंज्लायबाय बिसोरो रायज्लायबाय ओय बिनि सिगाङाव खिनथानो नाङा दै होन्ना बुंलायदों आरो बिसोरो बुंदोब्ला आं मादिबाहाय माहाय खोनाबाय मा होन्नाय मा होन्नाय होन्नानै आङो बुंबाय सोंबाय आइजों आफाजोंनियाव जेबो नङालै आय ओरै होनना बुंदो बेखायनो नङाबा नङाबा आरोबो बुंलायबाय आरो सोरबा सासे खोथालायबाय आंनोहा ओय नोंखौनो फुलथाफारायाव होनोसै नोंनि बोराइ जागोननि नामा खानसा होनो खानसा बर'नो बिनो नोंखौ होनोसैनो हाबा होन्ना आं थांथ्रा आं जाथ्रा जाथ्रा आं जाथ्रा होन्ना होनबाय थाबाय हाबसो खामला जालायबाय आङो होथारनो नाङा आं थांथ्रा होननानै आदायाबो होनोबायमोन मिथिया नालाय दा बेनिफ्राय रायज्लायखांबा रायज्लाङो बुजाय बुजाय आंखौ सफाय सफाय बे मानसिफोरखौ साफायना होनानै आंखो फुस्लायबाय माबा होनो बिथिं गोलैनो माबाखा थैनो फानबारि खाथै बहत रिजाबनि हा दङनो बिसामालाय जानो गोनांनो हेन गोनांनो मोसौ दङनो मैसो हालि दङनो गारि दङनो आंखौ थेवबो अबरा आं ओमफ्राय जाया जाया होनबाबो माने बिसोरो नायनो थांबाय बिसोरो मेगन खेब्बाय मालाय थिनबाय थाबाय थांबाय आरो दंबोला बिबान लाना थांबाय फिसा थिंख्लि बारै खुरै बायदि बेरला बानना लाना थांबाय बेयावनो आं हाबसो खामाहैबाय बेनजाथारासै दा मालाय बायजोरा जादो दङ दो रायज्लायनानैहै मालाय माबालायबाय आरो सिंख' बादि खारबाय आरो बिनिफ्राय होबाय खोथा बाथ्रा होबाय आंथ' हरानो जाया होनो दा बिदि जायै जायै थानानैहाय बोसोरथाम गाहाम थाबाय बोसोरथाम बोसोरथामजोंसो माने बिया जादों जोंङो बेबायदि आरो बोसोरथामावहा हाबा जानानै बिदिनो अबराबा बहाय नांगौ जाबाय आइया आफानि हुदु बालायनानै फैबाय फायनानैलाय दा बेयावबोथ'दा न'खरा अबस्थाहिन बिदिनो जुमुनि हमयावहाय बि हाबा जानायनि दिनावहा थारमाने आखुमाय मोनाखैमोन माइ गायनो हायाखैमोन बेसर खेथिदो हाबा जादो जोङो बेसरफा ओ फोनानै बिसोर बेखौ फाननानै माने हाबा जादो आरो आखुमाइ गरसे गैया माबा दोख्सियावहा ओंखाम गोजां माहाय आखु माइरंनि नुदो बिदिनो अ बिदिनो दालि भाट दा अमा दाउ गैयामोन बाखौबो जोंनि हाबा जानाय समाव दुखिया जादोंमोन आरो बे समयाव दा बेनिफ्राय जाबायथ' जाबायानो दा बिदिनो संसार जाबाय आंहा फिसाज्ला साथाम दा गोदोरनि न'आवहा दा दै माबायाहाय मबाइल लानाय खिथिनाया बियो बासो बर' आं बे सासेया रतन बर' आरो सासे जुदन बर' आरो सासे आंनि फिसा हिन्जाव खासेबोला निरुदा बर' बियो साब्रै गथ'खौ लानानैहाय दाना गानहोनो जोमहोनो जि जोम थाखा फैसा आरो गैया आबाद मावनायबो गैया खस्थ' मस्थ' हाया दङ सय बिगा सय बिगा गोदो बोराइ बुरै बिदा फंबाइनो रानबाय सय बिगा सय बिगा हा राननानै लादों बेखौनो दा गायबाय गायनानै बोरायनि लोगोआव थेला नारफायो माइ हाफायो सानैदोनो हायो मुथि राननायखौ हरो थेलायाव हानना फाननानै लाबोयो सानैजों बेबायदिनो आरो आंबो दांग्रिफा दांग्रिफा रुजुनना लाबोयो बेबायदिहाय गथ' गथायखौ जाहोना लोंहोना बिसोरखौ लेखा फरा खालामहोना माहाय सिख्खा बिदाखौ माहाय गोजौ खालामबाय बे सासेयाबो बे गोदोरा बि ए फास आरो बियो सासे बेबो माबा जादोंमोन आरो जेनेबा दिग्रि फास जाबाय बिबो ओमफ्राय मालाय थांबाय साख्रियाव माबायदि बि एस एफ साख्रि थांबाय गोदोरा आरो बे सासे आरमि साख्रियाव थांबाय दा बेयावबो दुखु गाबनाय मिनिनाय आंहा थैथ्र'सिगोन जांहै ओयनानैहाय दा बिदिनो जाबाय साख्रि मावबाय फिसाफोरनि माहाय माहाय हरनायजों माहाय माने दुखुआ सुखुआ बारग' लांदोंमोन आरो माहाय सहाय मोनदोंमोन आरो बिनि उनावनो आरो बे बिफाया गोमाना होलायबाय आंखौ फिसाजोआ थांबाय बिथिं जारला बारला बिथिं जिमोनाखै होननानै थोरनानै दोनदो माने हाबा खालामगोन बिदि आरो थेवबो ओंखामखौ जादो मोजाङैनो जाबाय दा बेनिफ्राय बियो आंखो गारनानै थांबायना आरो दुखुआ गोग्लैलायबाय आंहा दुखुआव गोग्लैनानै दा गायनाय गैया फुनाय गैया जाहैलायबाय आरो बे समयावबो फिसाफोरा आरो बाहेरायाव थाहैलायबाय आरो बिथिं गाम्ला मोनखालिबासो मोनबाय मोनाखालिबा गैया बेबायदिनो माइ माला रौनि हाजिरा बिदि लायै लायै गायबाय गायज्राबनानै बिदिनो जाबाय बिदिनो बेखिनि दिना दङरा दा बिदिनो खस्थ' मस्थ' फिसा बिहामजोफोरजों आं गिदिरजों जादों जानाया बे गेदेरदों बिसोर मालाय गायै गायै जादों दा बिदिनो दुखु खस्थ' सोलिना दङरा दा बर्थमान मा होनना बुंबावगोन आं बेखिनियानो जाबाय